हेलो जी किंग रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ जी बोलिए हाँ जी बोलिए क्या ऑडर करना है आपको जी जी बोलिए हाँ पालक पूरी वन प्लेट एक ही करनी है ना अच्छा अच्छा टिक्का फ़िस ये कितनी प्लेट करनी है ओके ओके वन प्लेट टिक्का फ़िश गोश्त क़ोर्मा वन प्लेट ओके ओके जी मलाई चिकन वन प्लेट बे बी क्यू वन प्लेट ओके ये ओडर आप आप तक पहुँचने के लिए आधा घंटा लग जाएगा

हाँ हाँ आपको जैसा सही लगे आप यहाँ पर आकर भी खा सकते हैं या हम आपके पास आकर डिलिवर भी कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको अच्छी वयवस्था मिलेगी टेबल है पीने के लिए उत्तम पानी है बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है और आपको पूरा मतलब वो आन्दित आप आनंद के साथ खा सकते है नहीं नहीं यहाँ पर आपको बिसलेरी की बोटल लेनी पड़ेगी जी जी मेरा बिल यहाँ पर आपका रुकिए मैं देख लेता हूँ आपका बिल एक प्लेट दो प्लेट तीन प्लेट चार प्लेट आपका बिल हुआ है थ्री थाउज़ट फ़ाइव हन्ड्रेड जी जी तो आप मुझे ये बता दीजिए आप यहाँ पर आएँगे या वहाँ पर आप वैसे कहाँ से बोल रहे हैं ओके ओके एम पि नगर से बोल रहे हैं ओके तो फिर बताइए तो बता दीजिए अड्रेस

ओके ओके बिल्कुल में वहाँ पर आकर आपको कोल कर लूँगा आपको आधे घंटे में आपके पास खाना मिल जाएगा आप पेमेन्ट कैसे करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन ओके ओके ठीक है आपके पास सुविधा मतलब डिलीवर हो जाएगा खाना है ना वहाँ पर मैं वहाँ पर आपका खाना ओडर रजिस्टर्ड हो गया है जी जी ठीक है ठीक है मैं वहाँ पर आकर कॉल करता हूँ ओके वेलकम